اتر پردیش میں کاروباری شعبہ سماجی اور ماحولیاتی مسائل کو بہت ہی اچھے طریقے سے حل کرتا ہے کیونکہ یہاں پہ بہت سارے کاروبار ہیں الگ الگ میدان میں الگ الگ چھیتر میں کیونکہ اتر پردیش میں انیک کاروبار ہیں جو یہاں پر کافی اچھی طریقے سے ہوتے ہیں جیسے کھیتی باڑی کا کاروبار باغات کا کاروبار کپڑے کا کاروبار اور برتن کا کاروبار اور الیکٹرانکس چیزوں کا کاروبار جو کہ اتر پردیش میں کافی پیمانے پر ہوتا ہے تو یہ سب جو کاروبار ہیں ان سب ان سب کاروبار کی وجہ سے اتر پردیش کے ماحولیاتی جو مسائل ہیں اس پر کافی اثر پڑتا ہے اور ان سب کاروبار کی وجہ سے سماج پر ایک کافی اچھا اثر پڑتا ہے اور ان کاروبار کی وجوہات سے سماج میں خوشحالی آتی ہے اور لوگوں کے گھروں میں خوشحالی آتی ہے اور اس سے اتر پردیش

اور کاروبار بہت ساری چیزوں بہت سارے مسائل کو حل کر دیتا ہے جو کہ کافی اچھی چیز ہوتی ہے